हेल' औ माबा नोंथाङा माबा सरिद एजेन मोन नामा औ माबा जोङो कलेजनिफ्राय लोगोफोर जनो मोनसे जायगायाव बेराय हैनो नागिरदों बेनि सोमोन्दैहाय जोंनोहाय मोन्थिनो नांगौमोन आरोखि माबा जों गुवाहाथि याव थांनो नागिरदों नालाय लोगोफोरजों जेनोबा जोंनि थांनाय जाहैनाय थाहैनायफ्रा माबादि जागोन नोंथाङा मोन्थिगोन नामा ओमफ्राय

औ ओमफ्राय बाजेदफ्रा बेसेबां बेसेबां जागोन जेन'बा औ जेन'बा जों माने सान्नैसो थाहैगोन आरोखि होमब्ला जोंनि थानाय जानायफ्रा हथेलफ्रा मोजां जागोन्ना बेरायनायफ्रा ए ओमफ्राय मा मा मोजां मोजां जायगाफोर नायथाव नायथाव दं जेन'बा गुवाहाथि फोराव ओमफ्राय

औ औ औ ओमफ्राय हथेला थानायाबो मोजाङानो जागोन्ना जों मानो होनबा जों सान्नैसो थाहैनाय जागोन नालाय

ओमफ्राय ओमफ्राय जानाय मानायाबो हथेलावबोनो जाजोबगोन ना लान्स दिनारफ्रा भेज नन भेज मोनजोबगोनना औ दे बिदिब्ला दोन्नायसै दे उनाव खबर लानोसै